ہاں ہیلو ہاں میم میم بہت لوگ آ چکے ہیں اور کچھ آنے والے ہیں یہ لوگ انتظار کرنے کے لیے مان کہاں رہے ہیں سب بہت پریشان کر رہا ہے ہم کو میم ٹھیک ہے میم ہم دیکھتے ہیں پر یہ لوگ تو مان ہی نہیں رہا ہے بہت ضد کرنا آنے کے لیے ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں روکنے کا مانے تب تو ٹھیک ہے میم ہم روکتے ہیں رکے گا تبھی تو

ٹھیک ہے کتنے بجے تک میٹنگ ہو جائے گی آپ کی ہلو میم ایک گھنٹہ لگے گا ٹھیک ہے یہ لوگ تو پانچ منٹ رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایک گھنٹہ رکے گا ٹھیک ہے میم ہم کوشش کرتے ہیں روکنے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم بہت لوگ ہاں میم بہت لوگ اتنا پریشان کر رہا ہے نا سب ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم کوشش کرتے ہیں اور کچھ میم یہ لوگ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم ہم کوشش کرتے ہیں رکھتے ہیں پھر